میں جے بہت پسند ہے شاہ رخ خان کی فلمیں مجھے جب وہ فلم آتی ہے شاہ رخ خان کی کوئی سی بھی تو میں بہت شوق سے دیکھتا ہوں ان کی فلمیں اب جب ان کی اینٹری ہوتی ہے شاہ رخ خان کی تو الگ ہی مزہ آ جاتا ہے ان کی پٹھان جوان کرن ارجن دیوانے ہر فلم دیکھی ہے میں ان کی اور ہر فلم میں مزہ آتا ہے اور اب بھی جی کرتا ہے کہ ان کی فلم بار بار دوہرا کے دیکھتا رہتا ہوں اور ان کے ڈائیلاگ بولنے کا اسٹائل اور ایکٹنگ بہت اچھی لگتی ہے کسی کی بھی ایکٹنگ کر لیتے ہیں وہ بہت خوش ہوں میں بہت اچھے اچھے ایکٹر ہیں بہت پسندیدہ ہیں ان کی ہر ایک فلم دیکھی ہے کرن ارجن بھی بہت اچھی لگی اب بھی میں اسے کتنی بار دیکھ چکا ہوں جوان پر جوان بھی دیکھ چکا ہوں پٹھان بھی دیکھ چکا ہوں کتنی بار اور جب بھی ان کے اینٹری ہوتی ہے اور ڈبل رول میں جب ہوتے ہیں تو الگ ہی سین ہو جاتا ہے الگ ہی مزہ آتا ہے سیٹی مارنے کو جی کرتا ہے تو بہت اچھی فلمیں بناتے ہیں شاہ رخ خان ان کی فلم دیکھتا ہوں میں اکثر